हेलो

जी सर प्रणाम सर हमरा किताब लेनाइ रहय सर जी सर

जी जी जी जी ओइमे कए दिन सर राखि सकय छियै किताबके

जी सर ओ तऽ रहियोके व्यवस्था छै कि रहिके अभी दू घण्टा पढ़ि सकय छियै

जी बेहतर रहतय कि सर ओतऽसँ रहिये कऽ ओतऽ ओते समय दए कऽ जे छै से

अइमे सर कोनो चार्ज नहि ने छै फ्री छै ने सर अइमे सर कोनो रुपैआ नहि ने लागय छै फ्री छै ने अच्छा ठीक छै सर जानकारी प्राप्त भेलय पूर्ण प्राप्त भेलय जी नहि जी नहि प्रणाम जी